جی ہاں میں اس وقت کے بارے میں بتاتا ہوں جب مجھے ایک اہم فیصلہ لینا تھا دیکھئے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک سفر کرنا تھا دبئی کا تو مجھے ایک کال آئی کہ بزنیس کے سلسلے سے مجھے باہر جانا ہے تو میں کئی دن سوچتا رہا کہ کیا کروں رات بھر پریشان رہا صبح مجھے نکلنا تھا ابھی میں کیا کرتا میں پریشان رہا میں گھر میں بولوں تو کس کو کہوں کیا کہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی ہمت جٹائی اور اپنی والد صاحب کو جگایا رات میں اور پھر ان کو پوری بات بتائی کہ ایسی اس طرح کی بات ہے اور مجھے کام کے سلسلے سے باہر جانا ہے تو میں ابھی کیا کروں کچھ وقت مجھے وہاں رہنا ہے تو میرے والد نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نکل جاؤ تو میں نے اس فیصلے پہ عمل کیا اور میں صبح کے وقت نکل گیا